नैजिस्नि मे जिगुजौ गुजि ब्रै एप्रिल जिगुजौ गुजिथाम जिगु जुन जिगुजौ गुजिदाइन नैजिसे नबेम्बर नैरोजा नैजिथाम से जानुवारि नैरोजा नैजिब्रै